नव फरवरी उणिवीह सौ चोहतरि ॿारहं जनवरी उणिवीह सौ असी टे जनवरी ॿ हज़ार नव अठावीह फरवरी ॿ हज़ार टे चोवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह